हेल' सार जोंनि गामियाव इसे प्रब्लेम जादोंहाय दैबाना माबाहाय दैबाना जादों ओमफ्राय थानायाबो जि कस्त' जाबाय दै लोमदों ओमफ्राय नै दाउ फारौबो औ गौरां सेराव औ देराखैबा माथो खम जारला दा नै गावबागाव कुनुरक'म दैया इसे राननानै एसे खम जाबाय नालाय बिदिनो दा रानथ'बाय बिदिनो गावबागाव न'आव थादों दा दैया इसे रानबाय नालाय मा जानाय लोंनाया कस्त' जागासिनो एसे न'आनो गिसि जेबो मोनथ'वाखै सार रावबो थाङाखै रावबो फैयाखै दंनाया दंथ'यो ओमफ्राय दा बरत'मान थांलाय फैलाय खालामो माइयाबो थैखाबाय दा कस्त'यैनो दङ उपाय गैया माइरंआबो सिजोबबाय बनआथ' गैया अखा हानायजों दैआ जोंहा बिदिनो बे थिबख'ल दङ नालाय थिबख'लनिखौ लोङो कस्त'नो थिबख'लआ माबा इसे मोनहां मोनहांमोन बै ओहो बै खुगाया इसे नुयो नालाय बेयाव एसे लोमहां लोमहां जादों गावबुराया दङ गावबुरायाबो माथो देहायावनो नाङा औ दे दे दे दे औ औ दे जागोन औ दे जागोन दे औ दे जागोन दे ओ जागोन सार ओ दे जागोन